आरो आङो बङाइनिफ्राय मोनसे कुरता लाबोदोंमोन आरोना कुरता लाबोनायाबो माने एखदमबारे माने हाजारसेनि लाबोदोंमोन आं बेखौबो बेबो एसेबो गानजाया खनसे गाननायावनो जि मैला खारबाय कालार खारबाय गाननोनो मोजां नंखाया आंनि लोगोफ्रा बायनो नागिरदोंमोन माने बादा होनानै दोनबाय आं दाबाय होननानै मोजां नंखाया